جی میں فزیکل کتابیں پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں اس کے برعکس الکٹرانک کتابوں کے کیوں کہ فزیکل کتابیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اسے سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں اس کے کوئی غلط افیکٹس نہیں ہیں یعنی کہ ہم چاہے جتنی بھی دیر پڑھیں اسے آنکھوں پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے ہم اسے رکھ سکتے ہیں اور اسے کیری کر سکتے ہیں یہ اس کے خصوصیات میں سے ہیں جب کہ الیکٹرانک کتابیں یہ کتابوں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہمیں غلط اثرات نظر آ جیسے کہ یہ کتابیں ہم ایپ کے ذریعے جیسے فون ہیں ٹیب ہے یا کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے ان سب کے ذریعے سے ہمیں الیکٹرانک ورژن جو بک ہوتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے غلط اثرات بھی ہیں اثرات یہ ہیں کہ اس سے آنکھوں پر افیکٹ پڑتا ہے آنکھیں خراب ہوتی ہیں لال رہنے لگتی ہیں ہم اسے زیادہ دیر تک استعمال نہیں کر سکتے یعنی پڑھ نہیں سکتے ہیں جب کہ فزیکل کتابیں ہوتی ہوں انہیں ہم کتنی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس سے ہمیں مطلب اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جب کہ اس کا میرے پاس مشاہدہ یعنی اپنا خود کا ہے کہ جب آج سے تقریباً دو سال پہلے جب کورونا کال تھا لائبریری بند تھی تو مجھے کیا کہتے الیکٹرانک ورژن بک ہی پڑھنے کو ملتا تھا یا وہ جو مجھے پڑھنا پڑتے میری مجبوری تھی تو اس سے مجھے کافی اثرات ہوئے میری آنکھوں پر آنکھیں لال رہنے لگی تھیں آنکھوں میں درد رہنے لگا تھا مسلسل اور فون میں چلا نہیں سکتی روشنی چبھتی تھی تو مجھے ڈاکٹر نے چشمہ لکھ دیا تھا کہ میں بنا چشمہ کے نہیں پڑھ سکتی یہ الیکٹرانک ورژن بک وغیرہ یا ان پہ کام نہیں کر سکتی تو اس کے غلط اثرات تھے اسی لیے میں فزیکل کتابیں پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں اور یہ بہتر بھی ہے آئندہ کے لیے بہتر ہے اسے اب میں کیری کر سکتے ہیں اس کو ہم کہیں بھی لے جا سکتے پڑھ سکتے ہیں اس پر ہم ہاتھوں کی مدد سے لکھ سکتے ہیں اسے مٹا سکتے ہیں یا کچھ جو بھی ہم اسے مطلب اس کے بہترین رزلٹ ہم دیکھتے ہیں اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور رہی بات آڈیو بک کی تو میں نے کبھی نہیں سنی لیکن میں کوشش کروں گی کہ اسے سنوں اور دیکھوں کہ یہ کیسے فرق ہے ان فزیکل کتابوں سے الیکٹرانک ورژن سے